ہمارے ریاست میں بڑی مذہبی ہے لیکن ہمارے مذہب میں عام طور پر ہم لوگ امام کو ہی مانتے ہیں اور امام ہے مؤذن ہے اور عام طور پر امام مؤذن بہت بڑے بڑے جانکار بھی انسان ہے تو ان لوگوں کا ہم لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ عزت بنی ہے اور ہم لوگ عام طور پر اسے بہت زیادہ عزت بھی دیتے ہیں اور اردو اردو س ہمیں امام مؤذن سے ہی سیکھنا ہی پڑتا ہے کیونکہ امام مؤذن سے بہت ساری باتیں کی جانکاری ہوتی ہے کیونکہ امام مؤذن ہم عام طور پر بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور ہر ایک چیز کی جانکاری دیتے ہیں اور ہندو میں مطلب پنڈت جی ہے وہ بھی بہت اچھے ہاں بہت اچھے ہیں بہ اپنے اپنے مذہبی پر بہت اچھے انسان ہیں اپنے اپنے مذہب کا خیال کرتے ہیں خیال کرنا بھی چاہیے اچھی بات ہے اور ہم لوگ عام طور پہ زیادہ سے زیادے ہم لوگ امام مؤذن کا مطلب حدیث کلام یہ سب پڑھاتے ہیں اس لیے امام مؤذن کا عزت کرتے ہیں اور عزت کریں گے بھی ہر ایک مسلم اور ہندو ہر ایک کسی کا الگ الگ دھرم ہے اپنا اپنا دھرم سب ہی اپنائے اور ہم بھی اپنا اپنا دھرم اپنائیں گے اپنے اپنے دھرم کا سب خیال رکھے اور اپنے اپنے دھرم کا عزت کرنا بہت بڑی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے اور ہندو اپنا دھرم کا عزت کرے ہمیں ہم مسلم اپنے دھرم کا عزت کرے اور عام طور پر ہر ایک کسی کو اپنے اپنے دھرم کا ہی اچھائی کرنا چاہیے